जोङो जानाय समावबो जोङो बैसागु फालियो बैसागुआव जों बेदर जायो अमा बेदर जायो बोरमा बेदर जायो दाउ बेदर जायो बैसागु मोसायो आरो जोङो थारुन मैगं जायो कफि मैगं जायो आलु जायो दालि जायो जों सोबखौबो जाजोबो बैसागुबो मोसायो आरो जोङो बैसागु फांसनबो खालामो जोङो पारटिबो जायो रंजायो बिराद मोजां मोजां मोसायो जोङो बर'नि ड्रेस गान्नानै आरो जोङो बिदिनो बैसागु समाव जों दाउ बेदर अमा बेदर बोरमा बेदर जायो आरो जोङो फानोबो बेजोंनो गामसा गामसा गस्ला बायो गानो बायदि बायदि जोङो आबाद खालामो मोसौ फिसियो मैसो फिसियो जों बिसोरखौ फानो बेजोंनो माइ माइरं बायनानै जायो आरो जों बेजोंनो फिसाफोरखौबो फोरोङो फिसाफोरनोबो गान्नाय जोमनाय होयो आरो माइबो गाइयो जोङो मैगं माबा बायदि बायदि मैगं गाइयो जायो जोङो फानो आरो जोङो हाजिराबो मावलाबायो खामानि मावो जोङो बायदि बायदि मावो जोङो दासिमबो जोङो रेस गैया जोङो दखानबो होयो आबादबो मावो थाखा फैसाबो खामायोबो आरो जों बायदि बायदि बिदिनो खामानि मावो आरो जोङो आरो जोङो दा जोङो दा आरो जोंहा बैसागु फांसन बैसागु फांसनाव जों मोसायो बर' माथ्र'यैनो गासैबो मोजां मोजां मेथाइ खनो मोसायो जायो लोङो ना फिसियो ना जायो जोङो जों बायदि बायदि बिदिनो खामानि मावो आरोखि